ہیلو ہاں جی کون ہاں جی میں کپور بلے بلے ریسورینٹ سے بات کر رہی ہوں بتائیں ہاں جی بتائیں کیا آڈر کرنا ہے آپ کو ہاں جی میم ہمارے یہاں ویج نان ویج دونوں ملتے ہیں ہاں میم بالکل اویلیبل ہے بتائیں کون سا چاہیے آپ کو سوری ہاں جی میم ہمارے یہاں شورمے کے ساتھ چٹنی پیاز وغیرہ سب ملتے ہیں آپ بتائیں آپ کو کس کس میں چاہیے چکن میں چاہیے میٹ میں چاہیے مٹن میں چاہیے یا کس میں چاہیے بتائیں جی مٹن شورما ہمارے یہاں پانچ سو تک کا ملے گا جی ہاں جی میم یہ ہمارے یہاں فکس ریٹ ہے ویج میں میم ہمارے یہاں ویج میں بہت سارا سامان ملتا ہے بہت سارے آئٹمس ہیں جی آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے ہمارے یہاں ہر چیز ملتی ہے آ میم گھر پہنچانے کے ایکسٹرا چارج لگے گا میم ایکسٹرا چارج آپ کو دو سو روپے پڑیں گی نو میم ہمارے یہاں ایکسٹرا چارج دو سو ہی لگتے ہیں اوکے میم آپ اپنا ایڈریس مجھے واٹس ایپ کر دیجیے میں آپ کے گھر آپ کے ایڈریس پر آپ کا آڈر بھجوا دیتی ہوں تھینک یو میم اوکے میم تھینک یو